आ हॅलो सांग कोण उलयता हय जेवण आसा किदें जाय तुका तर आमगे नुस्त्यां जेवण आसा इसणा प्लेट हय इसवणां प्लेट आसा टु ऐटी हय आनी बांगडें आसा वन फिफ्टी

लोकल बांगडें आसा वन फिफ्टी आनी तुका मागीर रवा फ्राय ये आसा किदें लेपो आसा ये आसा बारीक ताल्लें आसा किद ओर्डर दिवपा तें सांग आनी वेज पळय वेज शिवराक तुका पापड म्हणजे ते शंबर रुपयान थाली कळ्ळे तुका हय ती पापड लोणचें आनी बटाट्या भाजी आसा आनी गोडशें आसा तेजेर कळ्ळे तुका आनी ये सालाद आसा तुक कितलें प्लेट जाय हय किदें नुस्त्याचे तें बी ते शिवराक नुस्त्या तुक बांगड्यां सांगले तुका देडशें रुपया वन फिफ्टी आनी इसणां सांगलें तुका टू ऐटी सांगलां दोनशें अयंशी रुपया हय खंयची ओर्डर करपाची ती सांग आनी तुगे एड्रेस दी हांव तुका मागीर धाडटा बील आनी सगळें करूं गांवकर वाड्यार आनी हय आनी इसवणां दोन आनी आय हुमण हेजें आसा सुंगटांचे हय आनी भाजी तुका बेश्टी भेड्यां भाजी आसा तुगे आनी कुल्ल्यो थोड्यो आसा हुमणाच्यो आनी कुल्ल्या ये किसमूर आनी सुकेंं नुस्त्या किसमूर आसा आनी भाजी आ पासर्ल करून दिता सेप सेपरेट करता दोन पासर्ल जाय मगो दोन पासर्ल दिता आय गुण्यार पाय तूं म्हाका बील धाडटा तूं म्हाका गुगल पे कर हांव धाडटा आज आजून म्हाका गुगल पे करता सगळें जाण हय हय ह्याच नंबराचेर कर बरें ओके धाडटा तुका